हा मां हिते चवणु चाहींदुसि त असांजी नृत्यांगिनी अनीला सुंदरु जंहिं सॼे भारत में जेको डांस जे लाइ नृत्य लाइ जेको हिननि प्रदर्शन जी करे ऐं हुनमें जेको कोलेटीअ में सुधारु आंदो आहे अलॻि अलॻि हंदनि ते भारत ऐं भारत खां ॿाहिरि बि हुन केतिरा ई बेलेट जेके आहिनि से ऐं बख़ूबी निभाया आहिनि ऐं ॾींहं को ॾींहुं जेको आहे सो उन्हनि सां गॾ के बि हूंदा आहिनि उन्हनि में जेको आहे सो सुधारु आणियो आहे अथईं ऐं ॿियनि खे बि जेको आहे सो प्रोत प्रोत्साहित कंदी रहंदी आहे ई हिमत अफ़ज़ाई जेके चइजे थो उहा ॾींदी रहंदी आहे असां ब खेन उन्हनि खे ॾस ॾींदा आहियूं त असांजी नृत्यांगना अनीला सुंदरु वटि वञनि ऐं उनजा केतिरा ई वर्कशॉप असां आदिपुर में गांधीधाम में पिण लॻाया आहिनि अहिड़ी तरह हुननि जो सिंधी नृत्य में वॾो हिसो रहियो आहे उन्हनि जेको डांस में सुधारु आंदो आहे